बे गाराङा गाज्रिखौ मोजां खालामनो बा जोथोन लानो थांनायाव माखासे खामानि मावनो गोनां जायो एनै गारांखौ मोजां लाखिनो थाखाय गुसु निफ्राय रैखा मोननो बोरैहाय हायो बेखौ नाजायो गोदनाफोरखौ एसे थारमाने गुसुनिफ्राय बासायनो नागेरो आरो गुसु दै लोंनायनिफ्राय एसे जानगाराव थानो गोनां जायो गुदुं दै लोंनो गोनां जायो बेनिफ्राय गाराङा गाज्रि जाना थानायखौ बा मेंनायखौ बोरैहाय होखारनो हागोन

आं सासे मेथाइ रोजाबगिरि मानसि आं संगित बिसारत लादों माब्लाबानो आं संगित स्कुलनिबो सासे फोरोंगिरि दा गारांखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय अयथनथरि वास खालामनो गोनां जायो जुदि क्लासिकेल जिथु जों क्लासिकेल मोनदों राग मोनदों बे रागफोरखौ जोङो न'वाव थानानै रिवार्स खालामबाय थायोबा बे रागफोरखौ खनो रोजाब्बाय थायोबा आवरायबाय थायोबा होनबानो गाराङा मोजाङै थायो एसे गर'मै थायो मा होनो एसे जस थायो आरो थारमाने दा थिख मा होन्ना बुंगोन जोङो सासे फुटबल गेलेग्राया जेरै होह बेहा एक्सारसाइस गैयाबा खारनाय अयबास गैयाबा फुटबलखौ एक घण्टा जेनेबा खारथिंबाय थानानै गेलेनो हायाबो जानो हागौ बियो हागोन जेब्ला बे फुटबल गेलेग्राया माखासे टाइम बियो फुङाव एक्सारसाइस खालामगोन मोनाब्लियाव एक्सारसाइस खालामगोन रान खालामगोन बिदि अयबास खालामबा प्रेकटिस खालामबाय थाबा होमब्लासो बै गेलेनायाव मेंनाया खारगोन आरो नङाबा बेफोरखौ जुदि खालामाबा बेयो दसे सम फास मिनिट गेलेबानो बे मेंगोन आरो थिख बिदिनो जोंनि मेथाइ खनग्राफोरनियाबो बिदिनो जायहा रिवार्स गैया जायहा बे रागफोरखौ आवरायबाय थाया रोजाब्बाय थाया होनबाना नामि मानसिबाबो जेनैबा मुंदांखा बाबो बे स्टेजआव थांनानै रोजाबबाथाय बेनि गारांनि जसआ खमिनो हागौ गोदैयाबो खमिनो हागौ बा डिसटिउनबो जालांनो हागौ बा गोबां बुरजा मेथाइ रोजाबनो हायाबो जानो हागौ आरो बियो मनस'वाव बेखायनो मा खामनांगौ जोङो न'वावनो फुङाव हारमुनियाम गंसे लानानै बे रागफोरखौ जुदि रोजाब्बाय थायोबाथाय रोजाब्बाय थायोबा रोजाब्बाय थायोबा होनबाना बिनि गाराङा सरसाया थिख जानानै थायो होह खिन्थु गोबाव दिन बहुत दिन बा बहुत बोसोर जसोना थानानै माब्लाबा अकसमात स्टेजआव फथनो रोजाबनो गोनां जायोबा खिन्थु बिनि गाराङा हैदिना डिसटिउनबो जानो हागौ मोनसे मेंनाय माबाबो जानो हागौ बिनि स्ट्रं जिथुनाखि भयसनि स्ट्रं बेखौ मोन्नाय नङाबो जानो हागौ आरो बेखायनो आं दा मेथाइ रोजाबगिरि हिसाबै मिउजिक स्कुलनि सासे फोरोंगिरि हिसाबै बो आङो बे गथ'फोरखौ रिवार्स खालामबाय थायो नालाय फोरोंबाय थायो बेयावनो आंहा एसे गाराङा रिवास जाफायो आरो गाराङा गरम जाफायो बेयावबो आंहा मुथा मुथि एसेबाबो जाखाना थायो आरो गथ'फोर फोरोंनाय समाव आरो बिनि अनगायैबो आं न'वावबो खालामो रिवास बे रागफोरखो आं मोन्नाय रागफोरखौ आपथु बिसारदालागै बेफोर रागफोरखौ आं न'वाव खनबाय थायो होनब्लाना खिन्थु मोनसे स्ट्रं माबायै थायो आरो भयसआ मोनसे जस थायो आरो आरो डिसटिउन हथाथयै जाया आरो बुरजा मेथाइ खनब्लाबो मालाबा स्टेजआव मेंनाय अनुभब फैया दा बेखिनियानो